खाना तऽ तरह तरहके खाना अबै छै आओर लेकिन हमरा बहुत पसन्द होइ छै दालि चावल सब्जी हरा हरा साग सब्जी आओर दही दूध बहुत नीक लगै छै खाना खानामे रोटी आओर हर चीज बहुत बढ़िऑं लगै छै हमरा खाना सब बड्ड नीक छै